ہلو ابھی میں آپ کی ہوٹل میں سویگی سے مٹن بریانی اور چکن بریانی اور چکن سکسٹی فائیو اور تندوری آئٹمس میں نے بک کیا ہے جس کے اوپر مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے اور جو کہ آفرس مجھے سویگی ایپ میں دکھائی دے رہے ہیں ان کو اپلائی کرنے کے بعد بھی مجھے اتنا ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا ہے جتنا میں لینا چاہتا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ اور ایڈ کرے تاکہ میں بھی سٹسفائیڈ ہو سکوں میرے آڈر پلیس سے اور مجھے بہتر سروس کی آپ سے اُمّید ہے